खेती जे करै छै से ओ लाइन वला मतलब अथी लाइट वला जे एलै हँ ने पानि दै वला ओ सब जे रहतियै ने तऽ ओहिसँ सस्ता परतियै खेती करैमे से तऽ दै नहि छै सरकार दै छै ओएह अथी महगाके दै छै जे मटिया कऽ तेल अथी डीजल पर दै छै डीजल पर तऽ बेसी लागै छै ओहिमे अथी पैसा तऽ गरीब लोक केना खेती गृहस्थी करतै देबे नहि करै छै तऽ की करतै तैओ गरीब लोक छै तऽ करैए पड़ै छै पैसो दऽ कऽ जेना कऽ धऽ पैसा ओकरा दऽ पैसा तऽ तेल वलाकेँ दहऽ ट्रैक्टर वलाकेँ दहऽ से दिए पड़ै छै गरीब लोक केना खेतै केना रहतै से तऽ होइ नहि छै सरकारे ने करतै दोसरके करतै गरीब लोक की करतै एना तऽ अन्नो लए लोक मरि जेतै से तऽ बुझै नहि छै सरकार पब्लिककऽ दै लऽ चाहबै नहि करै छै कुछो ओएह आइकाल्हि तेलो मटियाके सब कुछ बन्दे कै देलकै केना लोक की करतै नहि तऽ मटियोके तेल पर बोरिंङ्ग चला कऽ पटा लै रहै से तऽ हेबे नहि करै छै